جی ہاں ہمارے دربھنگہ ضلعے میں ایک بہت ہی پرانا جو ہے ایک جو ہے مذہبی اہمیت کے لحاظ سے ایک بہت اہم جو ہے درگاہ ہے جوکہ لگ بھگ ہمارے جو ہے دادا پردادا بتاتے ہیں کہ وہ لگ بھگ دو ڈھائی سو سال پرانا ایک جو ہے مزار ہے جہاں پہ جو ہے دور دور سے اپنی منتیں اور اپنی بہت سارے خواہشات اور بہت ساری جو ہے باتیں لے کر وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ وہ اس طرح کے جو ہے بات کرتے ہیں تو وہ وہ مذہبی لحاظ سے ایک بہت اہم جو ہے جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت ہی کہا جاتا ہے کہ ایک پرانے جمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اس علاکے میں اور وہ ایک اچھے اور جانے مانے جو ہے بزرگ کی جو ہے شرینی میں ایک گنتی میں آتے تھے ایک اہم جو ہے اس کا رول اپنی زندگی میں وہ ادا کر کے یہاں سے گئے ہیں تو اسی کے لحاظ سے وہاں پہ اور جو ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنا کوئی بھی اس کو کسی بھی چیز کا جو ہے دریافت کرنا ہو تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں اور اس کو اہم مانتے ہیں اور وہ سیاح بھی وہاں دور دور سے آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھ کر وہ وہاں پہ اس طرح کے مکامات کو دیکھ کے وہ بہت ہی جو ہے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ کس طرح سے رہتے تھے وہ کس کیا کیا کرتے تھے کہ جوکہ آج تک اس کا نام جو ہے ابھی چل رہا ہے اس کو اتنا لوگ مانتے ہیں اور اتنا اس کو اس سے محبت کرتے ہیں اتنا اس کے بارے میں جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اس کے ذریعہ سے جو ہے اپنی بڑی بہت ساری باتیں وہاں پہ کر کے وہ اپنی زندگی کے بارے میں وہاں پہ دریافت کر کے اپنی دکھ مصیبت پریشانیوں کو بتا کے وہ جو ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنا یہاں پہ جو ہے دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے علاقے میں یہ ایک بہت ہی اہم مکام ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں جو ہے اتنا دور دور سے آدمی آ کے اس طرح کے جو ہے کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمارا علاکہ جو ہے ایک بہت ہی جو ہے خوشحال اور ایک بہت ہی اچھا ہے اور پرانے جبانے کے جو بزرگ ہوتے تھے اور بھی ہمارے جو ہے پورے انڈیا میں جو ہے بات کریں تو بہت بڑے بڑے مکامات ہیں جہاں پہ لوگ جا کے جو ہے اس طرح کام کو کرتے ہیں جیسے یہاں پہ جیسے ہمارا نظام الدین مرکز ہو گیا وہاں پہ بھی لوگ جا کے وہاں کی دہ درگاہ میں جو ہے اس طرح کے جو ہے کام کرتے ہیں اور راجستھان میں ایک بہت برا درگاہ ہے جو ہے وہاں پہ بھی لوگ جا کے جو ہے اس طرح کے جو ہے کام کو کرتے ہیں تو ہمارے علاقے میں اس طرح کا بھی کام ہوتا ہے تو ہم لوگو کو بہت خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کے جو ہے علاقے کا نام ہوتا ہیں دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں تو لوگوں کی جو ہے یہاں پہ خردو خرید و فروخت میں جو ہے بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ بھی اپنا جو ہے گزر بسر کر پاتے ہیں اور باہر سے بھی لوگ یہاں آ کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں دربھنگہ جلع ایک بہت ہی اچھا جلع ہے اور یہاں پہ بہت سارے مکامات جو ہے دیکھنے لائک ہے یہاں پہ جو ہے میوزیم وغیرہ بھی بنایا گیے ہیں پرانے زمانے کے راجا مہاراجاؤں کی میوز جو ہے محل ہیں اور یہاں تارا منڈل ہے تو بہت ہی اچھا علاقہ ہے شکریہ